ہاں سر زہرا ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں جی جی جی سر ابھی میں نے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا آرڈر کیا تھا ہاں چکن بریانی اور چکن چنگیزی جی جی میرا آئی ڈی نمبر یہ ہے نائن سکس فور ڈبل تھری

سر ایکچولی وہ ایڈریس چینج کرانا ہے اس میں وہاں کچھ پرابلم ہے تو سر آپ پلیز میرا ایڈریس چینج کر دیجیے جی جی جی جی ہاں پہلے والا ایڈریس ای گیارہ تھا نور نگر ایکسٹینشن جوہری فارم

ہاں اب دوسرا میرا ایڈریس آپ لے لیجیے جی سی تھرٹی فائیو لین نمبر ٹو ہاں جوہری فارم جامعہ نگر

اوکے اوکے تھینک یو